हाँ वह मधेपुरा जिला में हम आए हैं आप घूमने के लिए हाँ तो यहाँ पर सबसे अच्छा जगह है हम तो यहाँ के लोकल है हमको पता है की सबसे अच्छा जगह जो है आपको जो सिंघेश्वर स्थान है मंदिर बहुत बढ़िया है यहाँ घूमने लायक जगह भी है

हाँ बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए यहाँ भी है यहाँ मेला भी बहुत बड़ा लगता है और मवेशी हाट भी है बहुत सब चीज़ है देखने के लिए मार्केट भी अच्छा है तो सबसे पहले आप मधेपुरा जिला में यह सिंघेश्वर स्थान जो है ना यहाँ आकर बहुत अच्छा जगह है बहुत है यहाँ हाँ जी बिलकुल फ्री है खाना भी ढंग का बहुत अच्छे जगह है

हाँ वह हम यहाँ सिंघेश्वर स्थान हम यहाँ के लोकल हैं हमको पता है बहुत अच्छा जगह है आप आइए यहाँ एक दो रोज़ रहिए बहुत चीज़ देखने को मिलेगा

हाँ मंदिर वहाँ पूजा पाठ भी कीजिए और भी अच्छा है आयँ मनिहारा का भी बहुत बड़ा दुकान है पूजा पाठ का भी बहुत सारा चीज़ मिलता है ढेर

तो नहीं नहीं सही बात है जगह खूब है आपको घूमने का हाँ सिंघेश्वर स्थान

बहुत अच्छा आइए हाँ घूमिए अच्छा हाँ हाँ ठीक है बहुत ठीक जगह है